हमारे रसोइयाँ में इतना भी बर्तन है कि भगौना है कराही है बटुई है तावा है कराही है इतना सब समान टाठी है गिलास भी है चम्मच भी है कड़छुल भी है चूँटा भी है कूकर भी है इतना समान हमारे घर में बर्तन भी है और उसमें बनाएगा कुकर में भात डालते हैं और सब्जी बनाते हैं कराही में और भगौना में छोटा भगौना में चाय बनाते हैं और टाठी चम्मच सब रहते हैं गिलास में परोसते हैं पानी सब सब खाना बनाते हैं कौनो खोरिया में तावा है और ओमन जौन हो खोरिया में कटोरिया में तोहार सब्जी जाते हैं करैला को भाजी और जौन हो भिंडी का भाजी नेनुआ का भाजी ये सब समान जाते हैं आलू का सब्जी दाल भी जाते हैं भगौना में चाय भी बनाती हूँ तावा पर रोटी भी बनाती हूँ इतना भाई हमारे रसोइयाँ में बनाते हैं कड़छुल में परोसते हैं चम्मच से सब लोगों खाएगी अब कटोरिया में सब परोसते हैं